اردو کو مستقبل میں فروغ دینے اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک جامع اور کثیر جہتی حکمت عملی کی ضرورت ہے سب سے پہلے تعلیمی نظام میں اسے بنیادی مضمون کے طور پر شامل کیا جائے جہاں اسے جدید تدریسی طریقوں سے پڑھایا جائے اور اساتذہ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گھروں میں بھی والدین اپنے بچوں کے ساتھ اس زبان میں بات چیت کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہے دوسرا اہم پہلو ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہے زبان میں زیادہ سے زیادہ آن لائن مواد تیار کیے جائیں اور اس اس کی سپورٹ کے لیے بہتر کی بورڈس فونٹس اور ترجمہ کے ٹولس بنائے جائیں سوشل میڈیا پر بھی اس کے استعمال کو فروغ دیا جائے اور اے آئی جیسی جدید ٹیکنالوجی کو زبان کی پروسیسنگ کے لیے استعمال کیا جائے تیسرا میڈیا اور فنون لطیفہ کے ذریعے اس زبان کو مقبول بنایا جا سکتا ہے معیاری ڈرامے فلمیں موسیقی اور ریڈیو پروگرامس تیار کیے جائیں اور نوجوانوں کی دلچسپی کا باعث بنے ادبی تقریب مشاعرے اور کتاب میلے منعقد کیے جائیں تاکہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو اور ادبی ذوق پروان چڑھیں چوتھا کمیونٹی اور ثقافتی اقدامات کے ذریعے اس سے زندہ رکھا جا سکتا ہے لسانی کلبز بحث و مباحثہ کے گروپ اور ثقافتی پروگرامس منعقد کیے جائیں جہاں لوگ اس زبان میں بات چیت کر سکیں اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں آخر میں حکومتی سرپرستی اور پالیسی کا کردار ناگزیر ہے زبان کو سرکاری حیثیت دی جائے اس کے فروغ اور تحقیق کے لیے مالی وسائل فراہم کیے جائیں اور لسانی اکیڈمیز کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ زبان کی معیاریت اور ترقی پر کام کر سکیں ان تمام کوششوں سے ہی یہ زبان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر مستقبل میں نہ صرف محفوظ رہے گی بلکہ مزید پھلے پھولے گی